यहाँ घुमैके हमर बहुत सब कारण छियै सबसँ पहिला कारण रिश्तेदारी या दोस्त उस्तके घरपर जाइ छियै आओर कभी कभार जब अपना घरमे हमरा या कोइ आओरके तबियत खराब भए छियै तब डॉक्टरके यहाँ भी जाइके पड़ै छियै जाइमे भी रस्तामे घूमि फिर रहल छियै आओर कभी कभार धार्मिक कारणसँ भी मन्दिर पूजापाठ करै जाइके पड़ै छियै पूजा करै छियै आओर कभी कभी कोइ दोसर राज्यमे भी बाहर कोइ बड़ा मन्दिर या शादी बियाहमे जाइके पड़ै छियै ओ भी घुमै छियै कभी कभी सौखसँ भी कोइ नया जगह पर जहाँ जो जो कि घुमैवला स्थान रहै छियै वहां पर अपना परिवार या दोस्त सबके साथे घुमै जाइ छियै जाहिमे कि सबके आओर हमरा बहुत अच्छा लगै छियै